हैलो जी केह् हाल ऐ अ'ऊं ते ठीक ऐ पता गै तुसें ई सेहत ठीक नेईं गै रौंह्दी अज्जकल हां मड़ो होई दी उमर तुस सनाओ आए निं अज्ज अज्ज कीऽ नेईं आए हां केह् होआ अच्छा दोआई लैती अच्छा हां दस्सो हां तुसें नेईं औना ऐ ओह् ते अ'ऊं समझा करनी आं पर तुस बी दिक्खो आं कीऽ कोई त्रियै बंदे उप्पर कि'यां भरोसा करना अच्छा अच्छा ओह् ते ठीक ऐ ओह् ते अ'ऊं समझा करनी आं थुआढ़ी गल्ल बखार ते ऐ गै बड़ा भैड़ा मिगी चढ़ेआ हा ते मेरा बी इ'यै हाल होआ हा चलो ठीक ऐ तुस कुसै होर गी गै भेजी ओड़ेओ कुसी भेजगे थोह्ड़ा कोई पंछान आह्ला जां थुआढ़ा कोई रिश्तेदार ऐ हां भरोसे आह्ला ऐ नी हां ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं अ'ऊं तुसेंगी तां तुस भेजेओ भेजो तुस हां ठीक ऐ ठीक ऐ तुस करो तुस करो रेस्ट फ्ही ठीक होगे ते आएओ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा